साढ़े लाके दे लोक ना बड़ी किस्म दी खेल कूदां खडांदे रौंह्दे हर साल जियां अपना सनतोलियां होई गेआ खो खो होई गेई छिंज होई गेई कौड्ढी होई गेई लूता होई गेआ निक्के निक्के बच्चे जागत मुकत ओह् खोलदे रौंह्दे इ'यै जनेहियां चीजां कुतै सनोर कुतै कुतै उत्थै बेह्ड़ै अपने खुम्बै तराइयै दे मुंढै नेहियें जगह उप्पर खिड़दे रौह्दे जागत ते साढ़े ग्रांऽ दे लोक बी इक जियां साढ़ा बड़ा मश्हूर खेल ऐ अपना छिंज अस हर साल बरसाती दे मोसम खिड़दे उस दिन केह् होंदा बड़े दूरा दूरा लोक औंदे न ते पैसे च ईनाम थ्होंदे उ'नेंगी ते निक्के निक्के जागत होई गे जेह्के उ'नेंगी ओह् थ्होंदा गुड़ खलांदे उनेंगी गुड़ै आस्तै लड़ांदे जियां चौदां पंदरा साल दा जागत होऐ ते उनेंगी पैसे दिंदे हैन ते निक्के गी खाल्ली गुड़ दिंदे जित्तने जगह नाम उप्पर ते जेह्के बड्डे बड्डे लोक होंदे उनेंगी पैसे दिंदे जेह्का पिट्ठ लाई गेआ पैहले तां ओह् जित्ती गेआ जेह्का जेह्का जिसी लग्गी गेई ते ओह् हारी गेआ उसी किश नेई थ्होंदा नुआड़ी होंदी बेजती ते होंदी नेही नेही किसम दियां खेढ कूदां होदियां रौंह्दियां ते साढ़े ग्रांऽ दे लोक बड़े गै इसदे च बड़े स्पोर्टिव न